जोंनि फरायसालियाव गथ'फ्रा इस्कुलाव थांनानै मोजाङै फरायसालियाव फरायो बिसिनि मास्टारफ्रा मोजाङै फोरोङो आरो माह फोरोंनो गोरों बिसोरो मोजाङै गियान होयो मोजाङै फोरोङो सानखांथि आबहावा बिमानि राव बिफोरखौ बिसोरो मोजां गियान होयो फोरोङो आरो जोंनि गथ'फ्रा जेन मोजाङै गियान मोनो बे इस्कुलाव बिसोरो मोजाङै रोंनाय बायदि रोङो आरो जोंनि गासै फोरना माबा फोरोंना फोरोंनाया बिसिनि फोरोंनाया मोजां जाजोबनायबादि बिसोरो जोबोद जोंनि फिसाफोरखौ मोजाङै फोरोङो